हॅलो वेस्ट मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी हांव एंतनी उलोयतां आनी हांयेंन फोन केलां हें सांगपाक की हांव बार्बीकू पार्टी केलें आनी जाय तो फूड वेस्ट उलो आहा आनी तें कित कोरपा ते कांय कळना एशी तेशी उडोयली जाल्यार आख्खे एनवायरमेंटाक घाण येतोली आनी फुडा बाराबो थिंगा प्लास्टीक बॉटल्स आनी पेपर प्लेट्स देखो आहाय सांगपा वायट दिसोता म्हळ्यार आतां कित करपा तें कांय कोणा तूं मातशें येयन तें कलेक्ट कोत्तोली गारबेजू सो दॅट एनवायरोमेंटा आनी एनिमल्सा बी प्रोब्लेम जावपा नाका आनी लोकांकूय एशें लोकांकूय त्रास पडपा नाका म्हूण तुका रिक्वेस्ट कोता मातशें येन तें गारबेज व्हराय